अपन मैथिली बजैके लिए कोनो दिक्कत नहि किएक तऽ हमर तऽ जन्मभूमि हमर इएह छी मैथिल एँ तऽ मैथिलके लोक कोना बिसरतै तेँ एहि मैथिलीके बजैमे कोनो दिक्कत नहि आओर नहि लिखैमे कोनो दिक्कत कतहु भी दुइ लाइन बाजि सकै छी आओर दुइ लाइन जे छै अहाँके लिखावटमे हर समय यानीकि सक्षम रहै छी किएक तऽ मैथिल तऽ हमर जन्म छी जन्मभूमिके यानीकि हम कोनो देश रही विदेश रही लेकिन हम एहि मैथिलके हम नहि बिसरि सकै छी आओर इएह सँस्कार हम चाहै छिए अपना बच्चोके दिए जे नहि रे बाबू देश कोनो जइहेँ कतहु रहिहेँ लेकिन अपन मैथिलीके यानीकि नहि बिसरिहेँ मिथिलाके जे ओकरा छिए रीतरिवाज जे छिए बच्चाके सँस्कारसब यानीकि चाहै छिए जे नहि एहि मैथिलीमे बच्चाके हम ढाली अगर हम ढालबै तखन ने ओ ढलते आओर मिथिला अपना यानीकि कल्चरमे रहैत अगर एहि चीजके अपनेलहुँ नहि आओर जे देखै छिए बहुत आदमीके जे बच्चाके शिक्षित दै छथिन जे हम हम बजै छी किछु आओर मतलब मैथिलीमे बच्चाके अहाँके इङ्गलिश मीडिअमसँ राखि दै छथिन जे बाबू रे क्या खाया क्या पिया लेकिन नहि जे हम अहाँ मैथिलीमे यानीकि बुझै छिए करै छिए तऽ बजै छिए एहि चीजके बच्चोके यानी कहबै तऽ बच्चा एहि परम्परापरमे चलत आओर अहूँकेलिए बढ़िआँ रहतै हमरोलिए समाजोकेलिए ई कल्चर एक बनल रहि जेतै तेँ हम चाहब जे मिथिलाके ई मैथिली जे भाषा अइ एहिमे कोनो दिक्कत नहि कतहु भी हम बाजि सकै छी एकसँ एक गीत गाबि सकै छी कोन कोन गीत ओसब गीत यानीकि मैथिलीमे सोहर समदाउन लगन पाती सबगीतके यानीकि अनुभव रखै छी सेहो मिथिलामे जे यानीकि मिथिलाञ्चलसँ यानीकि जे हमरा ओतेक शौकीनो नहि छी हम तेँ हमरा हिन्दिएमे गीत गाबी हिन्दिएमे कोनो चीज बात करी अपना जे बजलहुँ ने मिथिलाके भाषा तऽ आब ने जे कतहु रहबो केलहुँ ने बम्बइओ दिल्लीमे रहै छी तऽ रहलहुँ सबके हिन्दीवला भाषाके साथमे भोजपुरीवलाके साथमे कहिओ कालके मैथिल आदमी अपना दोस्ती यारी अइ रहल दुइ लाइन गप केलहुँ दू लाइन यानीकि बात केलहुँ तऽ मोन प्रसन्न भऽ जाइ छै अहा हमर साथी भेटि गेल अहा हमर दोस्त भेटि गेल किएक तऽ हमरा हम अहाँ हुनका साथे जे छै मैथिलीमे जे बात करै छिए ने ओ एगो खुशबूदार जकाँ अपना मिट्टीके तरह बुझाए जाइ छै रहै छिए कतहु आओर लेकिन ओ बात जे एखन अपना मैथिलमे गप केलहुँ तऽ लागल कि जे नहि नहि एहिसँ बड़ा यानीकि लगै छै गामेमे पहुँचिकऽ चलि अएलहुँ तेना मोन भावुकजकाँ भऽ जाइ छै तेँ हम चाहब जे एहि मैथिलीके धरोहर जे अइ ने एकरा हम अहाँ कि हम तऽ कहै छी जिनकासँ अपना छोट छथि या अपना पैघ छथि हुनकासँ मैथिलीमे खूब नम्रपूर्वकसँ यानीकि बात करी आओर बच्चोके सँस्कार दिए जे बाबू हाथ जोड़िकऽ यानिकी जे अपना मिथिलाके परम्परा छै ओना कऽ कऽ गोर लगिअनि किनको ओ आशीर्वाद दै छथिन ओ भगवानके यानीकि अहाँके वरदान रहि जाइ छै तेँ हाथ जोड़िकऽ नम्रता जे छै एगो आओर मैथिलीमे जे बजै छिए कोनो बात करै छिए बहुत नीक लगै छै एकर कोनो वर्णनने नहि कएल जाए मैथिलीके मिथिलामे बड़ यानीकि हमरा बुझाइए जे नहि कोनो देशके अपना भाषामे बात करै छै ने तऽ कहै छै कि जे अए वो अपना कङ्गारू में बोलता है वो अपना मराठी में बोलता है लेकिन नहि ओ सुनैमे कतेक गन्दा लगै छै अपना मैथिली भाषा देखिऔ पाँच आदमी ठाढ़ भऽ कऽ बाजिकऽ कतेक सुन्दर लागैत रहल लगैत रहल कि जे नहि आहाहा स्वर्ग तरह यानीकि बुझाइत रहै छै तऽ मिथिलाके भाषा जे छै एकर कोनो वर्णनने नहि कएल गेलै हँ तेँ एहिसब चीजपरमे कोनो सन्देह नहि करबाक चाही बुझलिए